مجھے مقامی اخبار نے بہت ساری دریافتوں سے آگاہ کیا ہے جیسے سائنسی دریافتیں اگر کوئی مقامی یونیورسٹی یا ریسرچ انسٹیوٹ کسی سائنسی تحقیق یا دریافت میں شامل ہو تو اس کی خبر دی جاتی ہے یہ دریافتیں ذراعت صحت یا ماحولیات کے شعبے میں ہو سکتی ہیں اسی طریقے سے ثقافتی دریافتیں اگر مقامی طور پر کوئی تاریخی مقام یا ثقافتی ورثہ دریافت ہو جیسے کہ قدیم مندر مجسمے یا آثارِ قدیمہ کے واقعات تو یہ بھی اخبارات میں بڑی خبریں ہوتی ہیں اسی طریقے سے ٹیکنالوجی کی ترقی ہے اگر کوئی مقامی اسٹارٹ آپ یا آپ یا کمپنی نئی ٹیکنالوجی یا پروڈکٹ تیار کرتی ہے تو اس کی تفصیل اور اس کے اثرات کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے اسی طریقے سے حیاتی دریا حیاتیاتی دریافتیں ہیں اگر کوئی نیا پودا یا جانور کی نسل دریافت ہوتی ہے تو جو مقامی علاقے پائے جاتے ہیں تو اس کی خبر بھی اہم سمجھی جاتی ہیں مقامی اخبارات ان دریافتوں کو عام عوام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جس سے لوگوں کو معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کی دلچسپی پیدا ہوتی ہے